आसीन में जो दुर्गा पूजा होती है उस में जात्रा होती है लाश्ट दिन में जात्रा होती है ख़ूब धड़ाम धूम से होती है हैं और प्रसाद तर्साद ख़ूब भगवान को भोग लगता है भगवान को छप्पन प्रकार का भोग लगता है भगवान को और ख़ूब उत्साह से गाँव में गाँव वाले कर रहे हैं हम लोग भी करते हैं ख़ूब कूद फान किए हैं इसको बोला जाता है नवरात्री दशहरा दुर्गा पूजा आसीन महीना और ख़ूब धड़ाम धूम से होता है हम लोग को देखने वाले बहुत बहुत दूर का आदमी लोग आते हैं देखते हैं मेला देखते हैं मेला लगता है दस दिन वो पूजा बहुत सुंदर होती है दुर्गा पूजा भगवत